मां सूरत सिटी में रहण जे करे ऐं कुएं जो पाणी न पीअंदी आहियां मुंहिंजे घर में नल में ई पाणी ईंदो आहे पर हाणे अञा ताईं हिन सूरत सिटीअ में घणेनि जॻहियुनि ते खूह आहिनि त खूह मां पाणी कढण जे करे घणे ई माण्हू पुराणे नमूने सां अ नोड़ीअ में अ बाल्टी बधी करे पाणी खीचे करे कढंदा आहिनि त घणे ई खूह ते मोटर लॻाए करे पाणीअ खे ॿाहिरि कढंदा आहिनि अहिड़ी तरहि इलैक्ट्रिक मोटर जो बि यूज़ कंदा आहिनि